साग खयबै तऽ खून बनैत छै ताकत होएत छिकै आ हरा सबजीमे भी शरीरमे प्रोटीन बीमारी कोइ नहि होएत छै कोनो होएत छिकै शरीर स्वस्थ रहैत छै दालि भी खान खाइत छियै तऽ ओहोमे शरीर अच्छा रहैत छै स्वस्थ्य रहैत छै परिबारमे अपना भी स्वस्थ्य रहैत छियै तऽ चारि पाँच प्रकार भोजनमे नित्यदिन खाएके छै रोटी दालि दूध मांस मछली सबजी पाँच तरह कऽ भोजन खयलासँ शरीरमे स्वस्थ्य आओर बीमारी कभी नहि होए सकैत छियै आरो सुन्दर परिबारमे बाताबरण रहैत छै इहए लिए जे शरीरमे सब दीदी भैया खयलासँ शरीर स्वस्थ्य रहतै